हैलो हां जी हां जी आह्ली सीत्ता निं ऐ सी देगे तुसेंगी सूट आह्ली में ना में थोह्ड़ा कम्म शम्म ऐ आप्पू बड़ा में थोह्ड़ी बजार ऐं मैं थोह्ड़ा अपनी खरीददारी करनी ऐ थोह्ड़ी फिर ओह्दे बाद दिक्खनी कोई निं ठीक करगे करी देगे तुसें ठीक अस कोई गल्ल निं में थोह्ड़ा ना ब्याह् गी गेदी ऐं मैं उत्थे थोह्ड़ी बिजी आं ब्याह् बिच्च जिल्लै घर औगी नां फिर थोह्ड़ी मेरी मशीन च खराबी ऐ थोह्ड़ी उसी तुक्क शुक्क देनी ऐ थोह्ड़ा उस्सी तेल बगैरा देगी थोह्ड़ी साफ सफाई नोह्ड़ी करनी ऐ फ्ही ओह्दे बाद उसी दिक्खगी चलाइयै फिर ओह्दे बाद में तुसेंगी सूट सी देगी ब्याह् ते में बी ब्याह् गै आई दी आं हां कोई निं जुल्लै मैं घर ज'न्नी आं ना फिर में सी दिन्नी ऐ सूट तुसेंगी